ساری رسومات بنائی جاتی ہیں جیسے کہ رنگولی ہے سورج پانی چڑھنا ہے یہ ساری رسومات ہندوؤں کے یہاں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں لیکن میں مسلمان ہوں تو میرے یہاں پر جیسے کہ روزہ رکھنا عید منانا اور شبِ رات وغیرہ یہ زیادہ میرے یہاں اہمیت رکھتی ہیں رسومات کو اور بہت زیادہ اچھی طریقے سے ہم بناتے ہیں جیسے شبِ قدر ہو گئی شبِ برات ہو گئی بارہ وفات ہو گئی محرم ہو گئی اِن ساری چیزوں کو ہم رسومات کو بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یہ ہمارے دین کے اندر اور اِن ساری چیزوں کو ہم رسومات کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے بناتے ہیں اور ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں پورے مہینے پھر عید مناتے ہیں بقرا عید ہو گئی اور پھر شوال کے شوال ہو گئی اور روزے یہ ساری چیزیں ہمیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ہمارے اُس ثقافات کے اندر جیسے کہ عید منانا ہو گیا روزہ ہو گیا حج ہو گیا اور شبِ رات ہو گئی شبِ قدر ہو گئی یہ سب چیزیں بہت زیادہ رسومات ہمارے اندر بہت زیادہ مسلمانوں میں اہم کردار ادا کرتی ہیں